समस्तीपुरके ब्यवस्था बहुत बढ़िआँ छै पहिने एतेक नहि रहै आब साफ सफाइ सब बढ़िएँ छै डाक्टर टाइम पर आएल देखलक नर्स सब ठीक छै पहिलेसे आब बहुत बढ़िआँ हँ ओहि होस्पिटलके ब्यवस्था बहुत बढ़िआँ छै ओहिठाँ खाना पीना सबके ब्यवस्था दै छै नाश्ता पानि सब दै छै साफो सफाइ रखैत छै इलाज खूब बढ़िआँ करैत छै आब ओहि होस्पिटलके इलाजमे कोइ कमी नभी रहैत छै सब डाक्टर टाइम टाइम पर आएल देखलक हँ सिस्टरो आर आएल ओहो सब अपन हँ अबैत छै सिस्टरो आर आएल देखलक दबाइ तबाइ देलक नाश्ता कहलहुँमे खाना दुपहरमे सबके सब ब्यवस्था बहुत ब्यवस्था बढ़िआँ छै हँ ओच होस्पिटलके आँए हँ एम्बुलेस आर छै सब ब्यवस्था छै आँए नय कचड़ा ओचड़ाके एकदम साफ सफाइ हँ सब चीज साफ सफाइके रातिओमे अयला देखै लै तीन बेर देखै लै अबैत छथिन ऑपरेशनोबलाके कऽ कऽ जे रखि देलक तऽ सिस्टर रहल एहिठाम आ उपर से डाक्टरो साहेब रातिमे एक बेर अयलनि एक बेर दुपहरमे एक बेर दश बजेमे आबिकऽ देखैत छथिन नहि अब बढ़िआँ भऽ गेलै पहिने ओतेक नहि रहैत आब टाइट चलैत छै सब चीजके ब्यवस्था बढ़िआँ छै सुबहके नस्तो देलक दुपहरमे खाना दै छै हँ हँ ओतऽ ब्यवस्था लऽओ अनलक फोन धरि कऽ देलक एम्बुलेस आर छै लगपासके लोकसब ओकर नम्बर रखने रहल तऽ डा चलि आएल होस्पिटल ओहिठाँ कोइ चीजके दिक्कत नहि छै सब चीज कैम्पेमे मिलैत छै जाँचो आर ओएहमे